पशुपालनमे हम गाय रखले छियै बारहटा गाय रखले छियै एकरा लेल सबसे बेहतर जगह होइत छै की मिट्टीके जगह मिट्टीवाला जगह पर अगर साफ सुथरा रखबै तऽ ओहिसँ ओकर पैर नहि खराब भेलक सबसे अच्छा रहैत छै की पक्कावाला पर रहैत छै की ओकर नाखुन खराब भए गेलक पैरके बीमारी हो गेलऽ ओहिसँ अच्छा रहैत छै की मिट्टीवाला जगह पर रहैत छै कि ओकरा अगर साफ सुथरा रखबै तऽ गाय बढ़िआँसँ रहत ओकर पैर नहि खराब भेलक पैरमे दरद नहि भेलक नहि नाखून खराब भेलक ई सबके लेल ओ मिट्टीवाला जगह ठीक रहैत छै अभी हम बारहटा गाय रखले छियै एहिमे हमरा सए लीटर दूध हो जाइत छै सए लीटर दूधमे हमरा आमदनी भी बढ़िआँ हो जाइत छै दही बनेली दही बेचली घी बनेली घी बेचली एहिमे आमदनी ढेर होइत छै गाय रखएमे एक फायदा है कि गायके अगर गोबरो बेचबइ तऽ ओहिसँ अहाँके आमदनी भेल जैसे अभी देखैत छी की गोबर हर चीजमे गोबर पड़ैत छै खाद्य बनाके गोबर बेचलक खाद्य बेचलक गोबरके इहे से ठीक रहैत छै